आं ना हमनो जोबोर लुबैयो आरो मोजां मोनो जों दुब्लि दंग'फोराव आयजोफोरजों ज' जानानै ना हमो गोदोनि समावबो आं उन्दै समनिफ्रायनो स्कुलाव थाङालाबानो आं आबैजों आइजों ना हमनो थाङोमोन आबैयानो आंखौ ना हमनो फोरोंदों बबे नाखौ मा रोखोम हमनांगौ बेखौबो फोरोंदों मानोना माखासे नाया दलरयैनो हमजायो जेरै गान्दा गागेब बे गान्दा गागेबआ दलरैनो हमजायो माखासे आदब खायदाफोरा जाबाय मोना समाव ना हमनाय दैमाफोराव गिदिर गिदिर नाफोरा मोना समावसो आदार जानो ओंखारो जाबथुजों ना गावनो गोदोनिफ्रायनो फोरोंदों जोंनि गेदेरसिनफोरा आरो गोदोनिफ्रायनो बाहायदों गोदोनिफ्रायनो जेखाइ आरो खबायजों ना सारबोदों जेखाइआ ना सारग्रा मोनसे बुस्तु आरो खबायखौ ना लानायाव बाहायो आरो आलि थेनानै नाखौ सारनो फोरोंदों मानोना आलि थेनानै दैखौ सारगारोब्लासो नाखौ हमनो हायो आरो नाखौ मोनो